सेन्देल मानि हावै सेन्देल ना सामब्रा सेन्देल दङ सामब्रा सेन्देलबो दं हावै सेन्देलबो दं नों माखौ लांनो गोसो हावैयाथ' नों सेन्देल नायै सेन्देल जेन'बा नों बे कार्बन आर बे बाताफोराथ' दामा बाराना बातायाथ' नों जेन'बा टु एइटि बिदि थाङो आर नों जेन'बा नों दाम खमनिखौ लाङोबा बिदिनो एक्स' देरस'नि दं गिदिरनिबा देरस'सिम थांगोन ओन्दैनिबा बिदिनो आंथ' जेन'बा बिदि एक्स' फुरा गाहामनि फान्नाय जायाखै बिदिनो बिस थाखासो गारगोन आरो दस बिस बिदि गारगोन एक्स' थ्रिस बिदि लांनायाथ' लाङो सिना जानायाथ' बयबो अब्लाबो आङो जेनबा दामखौ बेखौनो फानो आरो एक्स' थ्रिस लांफैदो माथो खालामबावनो नों ब्रा ब्रा होनबायबा ओन्दैनिना गिदिरनि नोंबा माबादिखौ फसायो नों फसायनानै लांदो नाम्बाराबा बेसे बेथ' जेनबा बियो बिदिनो दुइस' आसि बा हरगोन आं दुइस' आसि थिनस' साराय थिनस' गाहाम नों फसायनायखौ नों नायदो खमद्रायोना आंहाबो लस जायो नोङो बिदि एथ्थ' खमायनानै जोंहाबो आरो जेनबा लाबोनायाव

मालाबानाथ' मालाबा जालायगोन हाब नोङो बिदि खेबसेनो फास्स' गाहाम खम खालामनानै आंहाबोथ' बिजिनेसया बिदिजों सलिनाय नङाना दे लांफैदो